मुजफ्फरपुर सिटीसँ अजवाइर गाँव भेल हमर आओर गहुम धानके खेती करै छी प्लस केरैया सरिसो आओर अहाँके मिलाजुलाके बुझु सभ चीज अइमे होइए गहुमेमे दऽ देनौ सरिसो केरैया आलूके खेती सेहो केनौ तकरा बाद आलूमे सेहो दबाइ छिटनौ तहन आलू भेल तमाकुलके खेती सेहो आजू बाजूमे करै छी जे तमाकुलोसँ किछु भऽ गेल वएह सभके किसानीके खेतीमे जनिते हेबै किसानके लागू रह लागल रहनौ आओर किसानेके तरह जिनौ आओर बजारमे जेना बैगन उपजेनौ आओर टमाटर उपजेनौ ओ बजारमे लेनौ इएह दस रुपए पाँच रुपये बिकैल वएह लअ कऽ अपन गेनौ कोनो तरहसँ बुझु जे गुजारा करै छी किसानीमे वएह धान आओर गहुम बन्हिआँ उपजि जाइए हमरा सभके आओर टमाटर तमाटर तऽ बुझु जे किसानीमे लागल रहनौ ओइ प्रकारसँ चलैए जेना भिण्डिए कऽ लेनौ आलूए कऽ लेनौ टमाटरे कऽ लेनौ प्यौजे कऽ लेनौ आओर हमरा सभके काला मिट्टी अइ मिट्टीपर उपजन सेहो बन्हािआँ होइ छै खाद देनौ तऽ बन्हिआँ पौधा भेल एकरा दबाइ तबाइ देनौ तऽ आओर सुन्दर भेल अइ पौधासँ हमसभ कमौट केनौ ढङ्गसँ एकरा कमौट तमौट कऽ कऽ सेवा केनौ पानि टाइमसँ देनौ खाद टाइमसँ देनौ तहन जाकऽ ई फसल उपजैए आओर गहुम अहाँके भऽ गेल पचीस सओ रुपये बेचनौ आओर चावल चावल जे छै धान ओ सत्रह सओके बेचनौ वएह दुनू फसल हमरा सभके होइए मौसमसँ आओर बरसात सेहो भेल बरसातमे जेना धानके टाइममे बरसात भेल अइ बरसातमे धान हमरा सभके भऽ जाइए गहुममे तीन पानि लागि जाइए तीन पानि देनौ तहन गहुम हमरा सभके भेल आओर टमाटर आओर बैगन जे भऽ गेलै अइमे तऽ बुझु पन्द्रह दिनपर पानि देनौ तहन जाकऽ ई उपजल आओर तहन जाकऽ एकरा तोड़नौ तहन बजारमे लाबिके बेचनौ तहिया पाँच रुपये बैगन रहल आओर दस रुपये टमाटर रहल वएह सभ बेचनौ आओर चावल गहुम तऽ नहिये बेचै छी वएह टमाटर आलू प्याउज वएह सभ बेचनौ